आयचो काळ जो आसा तो बदल्लो आसा आनी त्याच कारणांक लागून बरोवपाची जी पेनान बरोवपाची जी रीत आसा तिवूय बदल्ली आसा शाळांनी प्रायमरी स्कुलांनी हाचो जो प्रमाण आसा हो तितलो फरक पडना ह्या गजालीचो पूण जेन्ना तूं ग्रेज्युएशन करता वा मास्टरर्साची डिग्री घेवपाक जेन्ना मुखार वता वा खंयच्याय व्हडल्या पॉस्टाचेर जेन्ना शिकपा खातीर जेन्ना तुमी मुखार वतात तेन्ना हाचो बदल आमकां खूब दिसून येता कारण आयज प्रत्येक गजाल आमकां टायप करून मागतात वा प्रत्येक गजाल आमकां मोबायलाचेर लेपटॉपाचेर टायप करून दिवची पडटा सोफ्ट कॉपी तशेंच हार्ड कॉपी आमकां सबमीट करची पडटा आनी कांय लोकांची हेंन्ड रायटिंग कांय लोकांक जमना समजूपाक कळना देखून टायपिंग करून घेवप टायप मेटर जो आसा तो लोकांक घेवपाक वा लोकां कडल्यान घेवपाक आवडटा